झूलेलाल कल्चर प्रोग्राम महाराष्ट्र में थींदा रहंदा आहिनि वाची वार्ली पेंटिंग ॿितियुनि में वाइट कारो ॻाड़ो उहो पीलो रंग थींदो रहंदो आहे ऐं हिते जाम मशहूरु आहे ऐं हिते सभु कुझु इन हिसाब सां ई हलंदो रहंदो आहे पैथिनी साड़ी घर घर में ठाही वेंदी आहे हिते पैथिनी थाड़ी जाम मशहूरु आहे ऐं हिते मिटीअ जा बासण बि डाक्टर सलाहु ॾींदा आहिनि की खयां विया वञनि कि जीअं हुननि जी सिहत सुठी रहे